مذہب ہمیشہ لوگوں میں اچھائی اور بھلائی کو پھیلانے اور اس کو عام کرنے کا حکم دیتا ہے مذہب انسانوں کو تقسیم نہیں کرتا ہے بلکہ مذہب انسانوں سے محبتوں ہمدردی پیار و محبت امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے مذہب نے لوگوں کو اچھائی کی ہمیشہ دعوت دی ہے مذہب کے ذریعے سے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کیا جاتا ہے اور سماج و معاشرہ کے اندر اچھائی اور بھلائی کو خیر کے کاموں کو پھیلایا جاتا ہے مذہب لوگوں کو ایک پلیٹفارم پر جمع کرتا ہے اور انسانوں کو انسانوں سے نفرت کی تعلیم نہیں دیتا ہے مذہب نے ہمیشہ لوگوں سے یہی کہا ہے کہ لوگوں ایک ہو کر رہو تم آپس میں مت جھگڑو آپسی اختلافات کو ختم کرو مذہب ہمیں کہتا ہے قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت پیدا کرو آپس میں مت جھگڑو مذہب ہمیشہ اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اتحاد و اتفاقی انسانیت کے لیے سب سے مفید چیز ہے مذہبی کتابوں میں یہ بات بہت زور ڈالی زور ڈال کر لکھی گئی ہے کسی بھی انسان سے نفرت نہ کرو اگر کسی انسان کے کسی کردار سے تکلیف پہنچے تو اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنا چاہیے کسی کا عمل کا کسی کا عمل آپ کو تکلیف دے تو اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس عمل سے آپ نفرت کر سکتے ہیں مذہبی تہوار منانے کے لیے ہم مختلف وقت پر اکٹھے ہوتے رہتے ہیں ہمارے یہاں تو بہت ہی زیادہ مشہور تہوار ہیں جن میں سے ایک کا نام عید ہے اور دوسرے کا نام بقرعید ہے یہ دونوں تہوار ہمارے یہاں سب سے بڑے تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں ان دونوں تہواروں کے لیے ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں پلان کرتے ہیں پھر جب یہ تہوار آتا ہے تو ہم عید گاہ میں ایک ساتھ دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور یہ نماز ہمارے اتحاد و اتفاقی ہمارے اکٹھے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے